तपासणी आनी संपादन सांबाळप खूब गरजेचें कारण जेन्ना आमी वेवस्थीतपणान बरयिल्लो मजकूर वाचतात तेन्ना ताका बारीकसाणेन आमी व्याकरणाचे व्याकरणीक नदरेंतल्यानूय बी आमी ताचो ताचेर भर घालतात आनी उपरांतूच तें समाजा भितर वा सोसायटी भितर उजवाडाक हाडटात संपादन करतात दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हजी प्रक्रिया जी आसा ती स्लो ओर हांव अशें म्हणना की आयज साहित्य येवपाक जाय म्हणून रोखडेंच ताची धांवपळ करून कशाय कशेंय हाडप ना येवपाक जाय जाल्यार ताचेर अभ्यास करप ताचेर सजेशन्स घेवप ताचेर बारीक सारीक व्याकरणाची खडाखोडी काडप ज्येष्ट वरिश्ट लेखकांचें सजेशन्स घेवप हें सगळें करतकच हांव हाची प्रक्रिया जी आसा ती मुखार व्हरतां